व्यापार वाणिज्यमे हम मैथिली भाषाके प्रयोग एना करै छियै जेना किलोके हमसभ सेर कहै छी ढ़ाई किलोके हमसभ सवा सेर कहै छियै तऽ अढ़ाई सए ग्रामके हमसभ पाभरि कहै छियै तकर बाद मन कहै छियै क्विण्टल सभ कहल जाइ छै तऽ एहन तरहके जे शब्द होइ छै जे हम अपन स्थानीय अर्थव्यवस्थामे प्रयोग करै छियै जाहिसँ हमर आदान प्रदान सुचारु रुपसँ चलै छै आरो सड़ल तरीकासँ सड़ल तरीकासँ सुचारित रहै छै